भाषा भाषा जइसे होलै मैथिली भाषा होलै ठेठी भी भाषा होलै तऽ हम दुनू भाषा मतलब एक ही होलै कोइ भी लोक पप्पाके पप्पा हौ बोलै छिकै आओर कोइ मम्मी बोलै छिकै कोइ डैडी बोलै छिकै कोइ बाबू बोलै छिकै लेकिन भाषा सब एकहि होलै एकहि भाषा होलै ठेठीमे तऽ मेरसे पप्पा हौ बोललहुँ या बाबू बोललहुँ बाबू बोललहुँ तऽ कोइ भी लोक कहै छै कि बहुत लोकके भाषा होलै कि जे मम्मी गे ई चीज कहाँ छलौ ई चीज कहाँ रखलही छल से ईसब भाषा बहुत अच्छा लगै छिकै कहाँ रखलही छल ईसब कहाँ नहि मिलै छलहु कहाँ कि छलहु छुलहुवला जे भाषा बोलै छिकै से हमे आओर भै गेलै ईसब कहाँ रखलही ईसब मम्मी गे दीदी गे बहिन गे ईसब कहै छिए हमरा आओरके भाषा इएह भेलै कि जे बहिन गे ई चीज काम कएलही ई चीज कहाँ रखलही ई चीज नहि मिलै छिकै एना सब भाषा बोलै छिकै ईसब भेलै बुझलक ठेठी मैथिली भाषा ईसब कतबो भी लोक हिन्दीसे बोलै छिकै ईसब भाषा एकहि भेलै तऽ हमर आओरके भाषा इएह होलै कि दीदी मम्मी सासुके लोक आओर मम्मीजी बोलै छिकै सासु माँ भी बोलै छिकै माइओ भी बोलै छिकै तऽ हमर सब भाषामे सब भाषा एकहि भेलै एकहि चीज भी बोलल जाइ छिकै आओर भाषा भी एकहि भेलै एकहि मतलब कोइ भी चीज बोलि सकै छिकै मम्मी पप्पा भी बाबू सबचीज भी बोलि सकै छिकै